بھائی صاحب میں نے آپ کی اوبر بک کری تھی یہاں چار باغ سے یہاں دوبگھے پر کسی وجہ سے ہم کو جو ہے کینسل کرنا پڑ رہا ہے اور اصل میں ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں تو اُنہوں نے ہم سے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو اُس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو رقم دی تھی وہ مجھے واپس کر سکتے ہیں تو اُس کے لیے آپ نے یہاں تک کے ہم سے لیے تھے پیسے ایک سو تیس روپیے لیے تھے دو بگھے تک کے پیسے تو آپ ہمیں واپس کر سکتے ہیں اِس لیے کہ ہم نہیں جائیں گے اور نہیں جائیں گے تو آپ کو پیسے واپس کرنے ہوں گے تو واپس کر دیجیے پیسے ٹھیک ہے ہمارے بھائی صاحب آئے تھے اُنہوں نے ہمیں یہاں سے لے لیا تو ہم اب نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ آپ میرے پیسے واپس کر دیجیے